علاقے کے مقامی لوگ گیتو یہ ہیں اس میں جیسے کہ ہاں پرانے زمانے کے گیت ہیں جیسے پرانے زمانے بوڑھے عورتیں وغیرہ ڈھولک غیرہ کے ساتھ گیت وغیرہ بجاتی تھیں گیتاں بناتی تھیں شادیوں میں گیتاں بناتی تھیں جیسے کے ڈھولک وغیرہ کے ساتھ گیتاں بناتیں